अगरि मुंहिंजी सोच ते ॻाल्हायूं त मूंखे डांस जे बारे में जेकी सबसे ग़लति धारणा आहे माण्हूनि जे मन में की डांस सिर्फ़ु हिकु हॉबी या एक्स्ट्रा करीकुलर ठई सघंदो आहे अहिड़ो न आहे मां पाण हिकु डांसर आहियां मां डांस सां घणेई कम थी कयां मां डांस क डांस सिखण खों पोइ मूंखे सम्झि में आयो आहे की माण्हूं पंहिंजी लाइफ़ सां छा एक्सपेक्ट करे सघंदो आहे माण्हूं पंहिंजी लाइफ़ में कहिड़ी बि सिचयूएशन में कहिड़ी बि सिचयूएशन अची वञे माण्हूंअ जी लाइफ़ में हो माण्हूं कीअं उनमें धीरज सां कम वठे हो माण्हूं कीअं हुनखे हैंडिल करे सिचयूएशन खे डांस सिर्फ़ हिकु एक्स्ट्रा करीकुलर ना आहे डांस पंहिंजे पाण में हिकु हिकु सबजेक्ट ठही सघंदो आहे डांस डांस पंहिंजे पाण में हिकु थैरेपी आहे डांस खे माण्हूं फ़्यूचर ठाहे सघंदो आहे डांस सां छा न थी सघंदो आहे भई माण्हूं डांस टीचर ई थो सघे पंहिंजो बिज़िनिस थो करे सघे डांस सिखी करे पोइ ॿाहिरि मूव करे वञे थो माण्हूं बाहिरि वञी करे क्लासिस वठी थो सघे डांस सिर्फ़ हिकु हॉबी न आहे अगरि कोई डांस जे लाइ सोचे थो की मां हुनखे एज़ अ करियर पंहिंजो ठाहियां त डांस में इलाही कुझु आहे डांस सिर्फ़ हिकु हॉबी न आहे हे माण्हूनि जे मन में सभिनि खां वधीक ग़लति धारणा आहे की डांस सां कुझु करियर न ठई सघंदो आहे अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे डांस सां सभु कुझु थी सघंदो आहे